ہیلو یہ انس ہے میں نے آپ کی سلائی کی خدمات کے بارے میں بہت اچھی باتیں سنی ہیں میری اگلے مہینے شادی ہو رہی ہے اور مجھے شادی کے لیے سوٹ سلوانے ہیں آپ کو اسے مکمل کرنے میں کتنے دن لگیں گے شکریہ میں کچھ پیچیدہ کڑھائی کے کام کے ساتھ روایتی لیکن خوبصورت ڈیزائن کی تلاش میں ہوں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ خوبصورت بنانے میں وقت لگتا ہے اس لیے دو سے تین ہفتے ٹھیک لگتے ہیں میں آپ کو تمام ضروری پیمائش اور مواد فرا فوری طور پر فراہم کرنے کو یقینی بناؤں گا میں آپ کی سمجھ کی تعریف کرتا ہوں میں معقول بجٹ کے اندر اچھے معیار کو کوئی چیز اچھے معیار کی کوئی چیز تلاش کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ سوٹ خاص ہو لیکن یہ بھی یقینی بنانا چاہتا ہوں کہ میری شادی کی تیاریوں میں فٹ ہو کیا آپ مجھے کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تاکہ میں اس کے مطابق منصوبہ بندی کر سکوں یہ مناسب لگتا ہے ایک بار جب میرے پاس تمام تفصیلات تیار ہو جائیں تو میں ذاتی طور پر ڈیزائن فیبرک اور پیمائش کے بارے میں بات کرنے کے لیے آپ کی دوکان پر آؤں گا میں واقعی آپ کی ٹیم کی طرف سے سلائی ہوئے خوبصورت سوٹ کے من کا منتظر ہوں آپ کی مدد اور سمجھ بوجھ کے لیے آپ کا بہت شکریہ میں تفصیلات کو حتمی شکل دینے کے لیے جلد ہی رابطہ کروں گا آپ کا دن بہت اچھا گزرے